मैंने बचपन से ई मुझे खाना बनाने का बहुत शौक़ रहा है और मैंने मेरी मम्मी को देख देखकर खाना बनाना सीखी हूँ मुझे मेरी मम्मी ने किसी ने खाना बनाना सिखाया ही नहीं ये मैंने देख देखकर खाना बनाना सीखी हूँ मैं एट्थ क्लास से कुकिंग स्टार्ट कर दी थी मैं डोसा बिरयानी नूडल्स पास्ता बहुत अच्छा बनाती हूँ और मुझे बहुत शौक़ है और मैं लोगों को खिलाती भी हूँ मेरी फ़्रेंड्स मेरे घर पर आते है तो सब मेरी बहुत तारीफ़ करते हैं और मैं ना बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाना सीख गई हूँ और मैं मेरी मम्मी को देख देखकर सीखी हूँ और मैं बहुत अच्छा खाना बना लेती हूँ मैं डोसा बहुत अच्छा बनाती हूँ जो लोगों को बहुत पसन्द आता है और लोग मेरे को प्रेरित भी करते है कि तू खाना और बनाया कर जिससे और मेरे हाथों का टेस्ट बढ़ जाएगा और मैं मैंने बहुत सारा खाना बनाया है बहुत अच्छा अच्छा अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई हैं और मैं बहुत अच्छा खाना बनाने लगी हूँ और मेरी इसका क्रेडिट मैं मेरी मम्मी को देती हूँ